ہیلو سر مجھے باہر ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخ اور داخلے کے لیے مجھے پین کارڈ کی ضرورت ہے تو اسے بنوانے کے لیے مجھے کیا کاغذات چاہئیں اور میں کہاں سے بنوا سکتی ہوں مجھے مشورہ دیجیے